सर हांव रिध्दी आचार्य काणकोणचें तुमचे सदांचे गिरायक सदांच म्हाका तुमच्या रेस्टॉरंटातले जेवण खूब आवडटा सारकें घरा रांदिल्ल्या बशेन चव आसता आयज म्हाका जेवणाचीच ऑर्डर दिवपाक जाय हय हय सद्दां मागयता तेंच जेवण जाय तुमच्या रेस्टॉरंटातलें जेवण आमच्या घरांत सगळ्यांक आवडटा तशेंच म्हज्या इश्टाकय आवडटा म्हण हांव सदांच तुमच्या रेस्टॉरंटातले जेवण मागयता तातूंत घरांतल्या जेवणाचो आस्वाद आसता तुमी जाणांच आसा हांव सद्दां तुमच्या ररेस्टॉरेटात कितें जेवण ऑर्डर दिता तें हय हय आयजूय शीत बांगड्याचे हुमण चोणक भाजिल्लो तिसऱ्याचें सुकें बटर चिकन चपाती आनी चिकन तंदुरी सारकें हेच जेवण जाय रातचें णव जाता मेरेन घरा पावल्यार पुरो देव बरें करूं